एह् सर ये मेरे साथ एक मैंने एक कंपनी खोली है ये हम ये बस ट्रक बगैरा बनाते हैं तो सर ये आप बताना मेरे को कि आपने मेरे साथ काम करना है इसमें पार्टनरशिप में आना है ठीक ऐ बस असें बस बनानी मगर तुस एह् सनाओ कि पार्टनरशिप बिच्च मतलब तुसें मतलब फिफ्टी फिफ्टी करना जां किन्ना मतलब केह् करना

पैह्लें कोई लोकल ड्रैवर ड्रूवर दिक्खना पौना उसी पुच्छना पौना मतलब इत्थैं कम्म ठीक चली जाह्ग जां नेई केह् सिस्टम हां ते एह् तुसें पुच्छना फ्ही हां जी हां जी ते थोआड़ा अपना कोई जिगरी जार गै नी मतलब इयां कोई ठीक सनाई ओड़ग नी हां जी ते पी केह् करना पी तुसें करना कम्म जां नी करना ऐ सनाओ ठीक ऐ तो पी जियां कम्म चलग पी उयां ने गै तन्खाह् होनी पी उयां नै गै फिफ्टी फिफ्टी गै साढ़ा ठीक ऐ ठीक ऐ पी ठीक ऐ